فوٹوگرافی برسوں میں بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے تکنیکی جمالیاتی اور رسائی کے لحاظ سے آ ئیے جانتے ہیں کہ پرانی اور نئی فوٹوگرافی میں کیا فرق آیا ہے اور آیا یہ واقع آسان ہیں پہلے کے دور کی فوٹوگرافی فلمی کیمرے تصویریں کھینچنے کے لیے فلم رول استعمال ہوتے تھے ہر فلم میں محدود فریم چوبیس یا چھتیس ہوتے تھے تصویر لینے کے بعد آپ کو فلم ڈیولپ کرانی پڑتی تھی جو وقت لیتا تھا فوکس روشنی اور زاویہ ہاتھ سے سیٹ کرنا پڑتا تھا مہارت کی بھی ضرورت تھی ہر تصویر سوچ سمجھ کر کھینچنی پڑتی تھی کیونکہ ضائع ہونے کی گنجائش کم تھی روشنی اور ایکسپوزر کا علم ضروری تھا تصویر کا معیار کیا تھا فلم لی گئی تصاویر میں ایک خاص قدرتی خوبصورتی تھی آج کی ڈیجیٹل اور موبائل فوٹوگرافی ڈیجیٹل کیمرے اور موبائل فونس اب ڈی ایس ایل آر میرر لیس کیمراز اور اسمارٹ فونس میں ہائی ریزولیشن لینس آتے ہیں موبائل میں اے ون ایس ڈی آر نائٹ موڈ اور ٹریڈ موڈ آٹوفوکس وغیرہ جیسی سہولتیں موجود ہیں تصویر کھینچنے کھینچتے ہی نتیجہ فوراً دیکھ سکتے ہیں تصویروں کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں شیئرنگ کی آپسن اس زمانے میں موجود پائے جاتے ہیں